हॅलो हांव सारा नायक हणकंच्यान उलयतां हांवें सिलींडर ऑर्डर केल्लो सतरा तारखेक आजून सिलींडर येवंक ना आयज पांच तारीक आयज पांच दीस जाले आजून सिलींडर पावोंक ना हे डेल्लीचेच आसता म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी सिलींडर टायमार ऑर्डर करता पण टायमार तुमी पावयनात आतां हेच्या फुडें हांव आयकून घेवचें ना डायरेक्ट कंम्प्लेन फायल करतलें म्हाका आतां चतुर्थी लागीं येयला म्हाका चवथीक आतां जाय ते सिलींडर म्हाका अर्जंट जाय आसलो मात तुमी डिले करतात डेली आतां फाल्यां मेरेन येवंक ना जाल्यार हांव कंपलेन फायल करतलें तुमचे